गोंयांत जायते लोक काजू रोंयतात गोंयांत काजू हो खूब फामाद फामाद काजवाची फेणी काजवाचे पासून तयार जाता फेणी पुराय गोंयांत गोंया गोंयभर विकपाक आसा काजवाचो बियोच्यो जाय गोंयांत आनी गोंयच्या भायर विकतात ताच्या भायर गोंयांत माडाची झाडां खूब आसा नाल्लाचे वेवसाय गोंयांत खूब आदल्या काळा पासून चालू आसा पूण हातूंत सरकाराची स्किम्स चड नाशिल्ल्यान हो वेवसाय खूब कमी जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटा गोंयांत नुस्त्यांचो वेवसाय चलता गोंयचे फामाद आनी चीक रुचीक नुस्तें गोंय आनी गोंया भायर वेवसायाक लागून पावता म्हाज्या शाळेंत वेवसाय बद्दल वेग वेवसाय कसो करचो हाची म्हायती दिवपाक व्हडले व्हडले बिजनसमॅन हाडटात तातूंत बरे तरेन ज्ञान मेळटा